हाँ हमारे यहाँ पर हर साल देखा जाए तो नवरात्रि आती है उसमें नौ दिन में माता जी का जो गरबा होता है उसमें देखा जाए तो खेल के लिए शिल्पकार बहुत सारे आते हैं कलाकार आते हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं उनके लिए जगह जगह पर शिविर लगाए जाते हैं शिविर के कारण लोगों में जागरुकता बढ़े लोग आए देखें देखें कला कि कितनी कला है हमारे भारत देश में कई प्रकार के कला हैं जैसे तीर तीरबाज की देख लो आप को मैं कुश्ती देख लो मलखम्ब देख लो या कई सारे की कराटे है या कबड्डी है कई सारे प्रतियोगिता ऐसी है जिसमें आपको सीखने का है और जगह शिविर आयोजन होता है हर जगह भी कोई फंक्शन होता है कार्यक्रम होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम में आयोजित होता है उसमें उसको संचालित करने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं वो संचालित करते हैं आप उसके बारे में बताते हैं क्या आपको ये कला सीखना चाहिए ये कला सीखना चाहिए और हाँ मैं खुद भी सीखना चाहता हूँ और कला सीखनी चाहिए हरेक के पास कोई ना कोई कला होनी चाहिए जीवन में शिक्षा की कला है पढाई की है या कोई तीरबाजी में एक्सपर्ट है तो तीरबाजी की कला हो गई कोई कबड्डी में कोई काई में इस तरीके से कोई गोल में कोई भाला फेकने में कोई तीर कमान में इसके लिए सीखना चाहिए कला जीवन में बहुत जरुरी है बिना कला के कुछ नहीं कर सकते हो और मैं खुद मेरे गाँव में एक टीचर है उनसे में तीरबाजी की कला सीखना चाहता हूँ और वो बहुत सरल तरीके से बिलकुल सहज सरल तरीके से मुझे सीखाते हैं कि इस तरीके से तीर को पकड़ कर इस तरीके से चलाइए इस तरीके से निशाना लगाइए निशाना चूक भी जाता है धीरे धीरे सीख जाएँगे सीखा के आप वो खुद आप उस कला में परिपूर्ण कर देंगे आप परिपूर्ण हो जाइए बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलेगा और बहुत बड़े बड़े फंक्शन आयोजित होते हैं कार्यक्रम आयोजित होते हैं कार्यक्रम शिविर लगते हैं जिसमें कार्यक्रम होते हैं जिसमें स्थानीय कलाकार और बाहर के कलाकार आते हैं वो आपको कला राम लीला की देख लो आप रामलीला में हर तरह की कला होती है उसमें आपको कला के द्वारा माध्यम से बताया जाता है जागरुक किया जाता है लोगों को कि इस तरीके से हमारे देस में होए और आजकल की बहुत सारी कला देख लो आप नाचने की कला देख लो गाने के कला देख लो आप बजाने की कला देख लो एक कलाकार जब कोई कला सीखता है एक किसी मास ढोलक मास्टर को देख लो आप जब ढोलक बजाता है तो लोगो को बड़ा मजा आता है कि बहुत अच्छा वाद्य यन्त्र बज रहा है पर उसको उसने कितनी मेहनत करी वो सीखने में वो एक गुरु एक गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता गुरु ढूँढा गुरु ढूँढने के बाद में उसने गुरु से कला सीखी ढोलक बजाने में महारत हासिल करी फिर उसने लोगों के सामने अपनी कला को प्रदर्शन किया पेश किया अच्छे अच्छे शिविर में जा करके पेश किया लोग बहुत मंत्रमुग्ध हुए सुन करके कि बहुत अच्छी कला है इस तरीके से जीवन में हर इंसान को कोई न कोई कला सीखना चाहिए कला सीख करके आप उसका प्रदर्शन करिए लोगों से वाह वाही लूटिए और आप एक गुरु बना लीजिए गुरु के रिस्ता नी कलाकारी ऐसे हैं अपने हरे हर क्षेत्र में आपके कहीं भी चले जाओ आपके मालवा क्षेत्र में मालवा के बहुत सारे ऐसे कलाकार होंगे जो अच्छी अच्छी कला का प्रदर्शन करते हैं आप उनसे सीखिए कला सीखिए कला सीख करके उसको अपने जीवन में उतारिए और जीवन में उतारे नहीं सीखिए सीखने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको